روزانہ یا ہفتے میں کسی وقت کو بنائی یا سلائی کے لیے مقرر کر لیں جیسے رات کو سونے سے پہلے بیس منٹ بڑے پروجیکٹ کی جگہ چھوٹے حصوں میں کام کریں جیسے آج صرف ایک لائن بنوں گی یا آج صرف پیٹرن کاٹوں گی نیا ڈیزائن رنگ یا اسٹائل آزماتے رہیں تاکہ بوریت نہ ہو اپنی بنائی یا سلائی کی تصویریں لیں دوستوں کو دکھائیں یا شوشل میڈیا پر لگائیں اسے اس سے حوصلہ ملتا ہے بنائی اور سلائی آپ کی ذہنی سکون اور تخلییقی اظہار کا ذریعہ ہے اسے اہمیت دیں سارا سامان ایک بیگ میں رکھیں تاکہ موقع ملتے ہی کام شروع کیا جا سکے